हाँ हाँ नमस्ते बताइए हाँ हाँ बहुत खुले हैं यहाँ पर प्रयागराज में और हाँ बहुत ही वाहन हैं क्या इसके बारे में आप क्या चाहते हैं तो कौन सी आप कुछ बताएँगे किससे और कौन से वाहन से जाना है आपको हाँ अलग अलग जैसे ही ब्रांड जो गाड़ी हैं उसका लेवल जैसे ही बढ़ेगा वैसा वैसा आपका वैसे चार्ज लगेगा तो कौन से कौन से वाहन से जाना पसंद करेंगे वैसा बताएँगे आपका वैसा चार्ज लगेगा हाँ इनोवा चलिए ठीक है हो जाएगा कब तक जाना है आपको

वही है उसका चार्ज आपका लगभग अगर बढ़ेंगे और ज़्यादा तो उसके बारे में आप आपको डीटेल बताना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक जाना है तो उसके बारे में हम आपको बताएँगे कि इतना किलोमीटर पड़ रहा है तो इतना होगा खर्चा आपका तो वैसे आलमोस्ट बता सकते हैं कि दस से पन्द्रा हजार लगेगा आपका और जितनी देर जहाँ जहाँ तक घूमेंगे अगर ज़्यादा तक बढ़ेगा तो आपका चार्ज भी बढ़ेगा

अच्छा चलिए ठीक है तो आपको कर दे रहे हैं

अभी तो हाँ हाँ हाँ बताइए वो नहीं तो आप कितने दिन का टूर रखेंगे ऐसा कि मतलब कितने दिन आपको लगेंगे जाने के लिए या कितने दिन तक आप रहेंगे दो ही दिन में करना है या एक ही दिन में करना है है तो अच्छा तो तीन से चार दिन और और भी प्लेस बढ़ाएँगे तो टाइम लगेगा और भी अगर प्लेस बढ़ाएँगे जैसे अन्य जगह और जाना है आपको तो चार्ज बढ़ेंगे उसका तो उसके हिसाब से आपको तो उसमें क्या है कि हाँ हाँ एसी का चार्ज भी बढ़ेगा उसमें आपका अगर ए सी ए सी अगर चलेगी तो उसका भी चार्ज अलग से लगेगा आपका और ड्राइवर का जैसे कि अगर डे में आपको घुमाता है तो उस उसका चार्ज अलग है और नाइट में नाइट में भी का उसका अलग उसका चार्ज लगेगा तो उसके हिसाब से आपको बताएँगे न ठीक है बताइएगा नमस्ते